हँ भारतमे योगगुरु रामदेव बाबा छथि आ रामदेव बाबाक हम सामनेसँ तऽ हम टी वी पर देखैत छी आ हुनकर व्यायाम सेहो देखैत छी हमहूँ करैत छी हमरा नीक लगैए आओर रामदेव बाबाक अनुसार हम सेहो चलैत छी योगा योगाभ्यास सेहो करैत छी जेना दण्ड बैसकी करैत छी पलथा मारि कऽ अपन प्रणाम अथी करैत छी रामदेव बाबाक अनुसार जे ओ टी वी पर देखैत छी ओ ओ हम व्यायाम करैत छी अपना घरमे बैसिके ओ हमरा नीक लगैए एहिसँ हम स्वस्थ रहैत छी ओहिसँ हम स्वस्थ रहैत छी आओर हम सभके कहैत छियनि जे रामदेव बाबाके योगाभ्यास करू आ सभ स्वस्थ रहब आ नीक रहब नाना प्रकारके बीमारी नहि हैत आ शरीर स्वस्थ रहत आब सभके आवश्यकता छै ई आब सभके कहैत छियनि सुझाब दैत छियनि सभकियो करथु आ स्वस्थ रहता सभ नीक रहता